تقریباً پانچ سال پہلے کی بات ہے ایک مرتبہ میں اپنے روم میں لیٹا ہُوا تھا اور میں الماریوں کی طرف نظر میری تھی میں ساری کتابوں کو لائن سے دیکھ رہا تھا اُس میں میں سے ایک کتاب دُرِّ یتیم کے نام سے نکلی تو میں نے اُس کتاب کو اُٹھایا اور میں میں پھر اُس کی فہرست پڑھی اور پھر میں آگے ایک دو سبق یوں ہی پڑھنے کے لیے لیٹا لیٹا پڑھنے لگا لیکن جیسے جیسے میں پڑھتا گیا اُس کتاب سے ایسی دلچسپی میری بڑھتی گئی دلچسپی مزید بڑھتی ہی جا رہی تھی اور اُس کتاب کو میرا چھوڑنے کا من نہیں کرتا تھا میں مسلسل پڑھتا رہتا تھا گھنٹوں دو گھنٹوں اُس کتاب کو تقریباً پڑھتے ہی رہتا تھا لیکن پھر بھی اُس سے میری دلچسپی نہیں گھٹ رہی تھی اور یہ کتاب بہت ہی اچھے موضوع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت پر موجود تھی اِس کتاب کو پڑھنے کے بعد مجھے محسوس ہُوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کس طرح تھی پورے اُن کے بائیو ڈیٹا پورے اُن کی زندگی اُن کی پیدائش سے لے کر کے نبوت اور پھر وفات تک کی پھر دعوت و تبلیغ وغیرہ ساری چیزیں اور پھر اپنے خاندان وغیرہ کو دعوت کا طریقہ کیا تھا ساری چیزیں اِس کتاب میں موجود تھیں اور ساتھ ہی ساتھ اُس کتاب کو میں نے اور دوسروں کو بھی پڑھنے کی تلقین کی لیکن اِس کتاب کی جو عبارت لکھی ہوئی تھی وہ ایک کہانی اور ایک موضوع کی تلف تھی عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ کتابیں پڑھتے پڑھتے انسان بور ہو جاتا ہے اور اُن کو نیند طاری ہو جاتی ہے لیکن اِس کتاب میں ایسا بالکل نہیں تھا اگر آپ نیند میں ہیں تو اِس کتاب کو پڑھنا شروع کر دیں گے تو اِس کتاب کے ذریعے آپ کی نیند بھاگ جائے گی اِس میں لکھنے کا طریقہ پیرا گراف وغیرہ سارے موضوع بڑے ہی دلچسپ اور ایک کہانی اور ایک واقعہ کے طور پہ لکھا گیا ہے اِس کتاب کو بڑے ہی محنت سے میں پڑھا اور بہت کم عرصے میں اِس کتاب کی میں نے مکمل کر دیا تھا